जीवनमे हमरा बहुत सङ्घर्ष करैके पड़लै हमरा पढ़ाइ लिखाइमे मोन नहि लगै छलै तभियो बाप महतारी बहुत बलजोरी पढ़ेलकै तइयो केनाहितो कऽके अठमा नओमा नओमा पास कयलियै दसमो पास कयलियै अभी एगारहमा बारहमामे छियै अभी बारहमो सोचै छियै आब पास कऽ के अच्छासँ पास कऽ लेबै आगे जाके कुछ बनी अइ लए पढ़ि लिखि रहल छियै पढ़बै तभिये कुछ बनबै तभिये अच्छा स्थिति हेतै कैरियर अच्छा बनतै नहि पढ़बै तऽ नहि किछो होतै पढ़ैके तऽ करबे करतै बहुत सङ्घर्ष करैके पड़लै जीवनमे बच्चामे तऽ हमे बहुत बहुत अथी होलै मजा आब पढ़ाई कर रहल छियै करबै आगे तकलक पढ़ैके तऽ होबे करतै कैसहुँ बच्चामे मोन नहि लगै छलै आब तऽ पढ़ैके तऽ होबे करते आगे जाके पढ़िके कुछ बनबै

जीवनमे आओर चीजके बहुत चीजके सङ्घर्ष करैके पड़लै बापके पास ओते पैसा उसा नहि छलै फिर भी बाप पढ़ेलकै कहींसँ बाप कमाके लबै छलै ओकर बाद बस पढ़ाई करेलकै बहुत दुःख झेलेके पड़लै जीवनमे